आंनि टाउन एबा सहरावहाय आङो बांसिन मोजां मोननाय बुस्तु एबा जिरादफोरानो जाबाय आङो बिदिनो द्रेसनि गलाफोरखौ मोजां मोनो आङो बांसिन आरो बिदिनो जाग्रा हटेलफोरखौ मोजां मोनो बांसिन ओमफ्राय इ रिक्साफोरजों बेरायनो मोजां मोनो आरो जेरै द्रेसनि बेलायावहाय आङो द्रेस गलाफोरनि बेलायावहाय आङो द्रेस बायना गाननो मोजां मोनो आरो बिदिनो जेरै लंपेन्ट गस्ला बायदि जुथाफोर आरो आरो हटेलनि बेलायावहाय आङो बिदिनो जाग्राफोर जेरै मिस्ति बायदिसिना फुरि आरो साहा बिदिनो गोबां बुस्तुफोर जानो मोजां मोनो आरो हटेलफोराव आरो बेनि अनगायैबो इ रिक्सा गाखोनानैहाय आङो बिदिनो गावनि एरिया टाउन एबा सहरखौ नायदिंनो मोजां मोनो आरो बिदिनो जेरैहाय पार्कफोराव बेरायो आङो सहराव आंनि सहराव बिदिनो माखासे जा एरिया दं बेफोरखौ आङो नायदिंनो मोजां मोनो आरो आरो बे इ रिक्सायाव गाखोनानै आरो इ रिक्सायाव गाखोबा आरो गोबां इन्टा रेस मोनो आरो माने गावनि गोसोखौ बिराद खुसि मोनो आरो इ रिक्सा गाखोनानै गोबां बे सहर खाथि खालायाव थानाय पार्काव आं इ रिक्सायाव गाखोनानै नायदिंनो मोजां मोनो आरो आंनि बुंनांगौवा बेनोसै आरो आंनि स' थावन एबा सहराव आं बे बेफोर बुस्तुखौनो आङो बांसिन मोजां मोनो आरो